ہیلو سر آپ فلپ کارٹ سے بات کر رہے ہیں سر میں نے دو سامان منگایا تھا جس میں ایک سامان تھا جوتا اور دوسرا جو سامان تھا وہ چارجر تھا لیکن جب میرے پاس ڈلیوری آیا تو اس میں میرا چارجر میرے پاس تک نہیں آ سکا جو کسی وجاہت کی بنا پر آپ لوگوں نے اسے حسد کر لیا اور ہاں سر میں نے کھانے کے لیے بھی آرڈر کیا تھا اور میں پیزا برگر منگانا چاہتا تھا لیکن غلطی سے میں نے سموسہ آرڈر کر دیا ہے تو پلیز برائے مہربانی اس آرڈر کو کینسل کریں اور میرا پیزا کا پارسل جو ہے اس کو بک کرائیں اور جلد از جلد بھیجنے کی کوشش کریں بڑی مہربانی ہوگی